हम बाज़ार से एक जाकेट ख़रीद कर लाए थे जो कि बहुत ही बेकार निकल गया और दो चार बार पहनने के बाद जब हमने उसको धुला तो उसका कलर भी एकदम बेकार हो गया उतर गया और उसमे रेशे रेशे भी निकलने लगे मन तो कर रहा था की दुकान वाले के पास जाएँ और बोलें कि आपने किस प्रकार के जाकेट दिए हैं ये तो एकदम ही बेकार है आपका जाकेट बहुत बेकार है ऐसे ही आप जाकेट बेचते हैं मार्केट में कौन लेगा आपका जाकेट जो कि अच्छा ही नहीं है दो या तीन बार धुलने से यह जाकेट का रंग बदल जाता है और इसमें रेशे भी उभर आते हैं कौन आपका जाकेट लेगा इतना बेकार जाकेट है कि क्या करें कोई लेगा भी नहीं हमने हमारा पैसा वापस करिए हम जाकेट आपका नही लेंगे आपना जाकेट ले लीजिए इतना बेकार जाकेट हमने आज तलक कभी पहना ही नही जाकेट पहनने से उसमें ठंडी भी नहीं जाती है जो कि हमको ठंडी बहुत ज़्यादे लगता है जाकेट ऐसा होना चाहिए